जीअं त असांजे शहर में काफ़ी कोचिंग कलासिस आहिनि जीअं त पुनेजा कोचिंग कलासिस पदमा कोचिंग कलासिस भाटिया कोचिंग कलासिस जिन में ॿारनि सुठे नमूने तालीमु हासिलु करे ॾाॾे वॾे ओहिदे ते पोहिता आहिनि सीए ठाहिया आहिनि के डॉक्टर्स ठाहिया आहिनि चवण जो मतलब ईहो आहे त उहे ॿार सुठे नमूने उतां उन्हनि जी तरक़ी थी आहे ऐं हिकदमि ॿार चङी तरहि पढ़ाई वगै़रह कनि था उन्हनि ते ध्यानु ॾिनो वञे थो कलासिस जा नाला ॾाढा सुठा आहिनि ऐं घणनि ॿारनि उन्हनि मां काफी कुझु हासिलु कयो आहे ऐं हुन खां पोइ जेको आहे न गवर्नमेन्ट स्कूल जी हालत बि ठीकु ठीकु आहे खराबु न आहे हले थी पर वधीक कलासिस ते माण्हूअ जो अॼकल्ह दारोमदारु रहियो आहे छो जो उते पढ़ाईअ जो ध्यानु रखियो तो वञे ताकि जीअं ॿार अॻियां हली करे सुठे नमूने पंहिंजी तरक़ी करे सघनि देश जी शहर जी पंहिंजी हर को विकास करे सघे